तकनीकीके माध्यमसँ हम सभगोटा जनैत छियै कि आइ काल्हिके समयमे जेभी दूर सञ्चारक व्यवस्था छै जेभी दूर सञ्चारक तकनीकी व्यवस्था छै ओकरा अनुरुप हम सभ केओके पास मोबाइल फोन अछि कम्प्यूटर अछि सभ केओके हम सभ यूज करैत छी अखन समय बचाबैके लेल आज कलके समयमे ओकरा तहत जेभी तकनीकी ओकरा चलाबऽके लेल ओकर सञ्चार व्यवस्थाके स्थापित करऽके लेल जेभी उपयोग कयल जाइत छै ओकर अनुसार जेभी छै हम सभ सिगनलके माध्यमसँ तरङ्ग दैर्घ्यके माध्यमसँ उपग्रहके माध्यमसँ हम सभ ई सञ्चार व्यवस्थाके स्थापित कयने छी आइ काल्हिके समयमे ओहे सञ्चार व्यवस्थाके गति देबऽके लेल हम सभ तरङ्गदैर्घ्यके मात्राके उपयोगके बड्ड कए देने छियै अधिक मात्रामे करैत छी जेकरा तहत जेभी पर्यावरणमे जेभी जीव जन्तु छथिन जेभी खास कै कऽ जे भी पक्षी समुदाय छथि पक्षी सभकेँ बड्ड एकर हानिकारक दुष्प्रभाव देखैके मिलैत छै जेकरा हम व्यक्तिगत रुपसँ भी अनुभव केने छी ओकरा ओकरा तहत जेभी हम सभ तरङ्गधैर्घ्य सिगनलके हम सभ यूज करैत छियै ओकरा जादा यूज केलासँ ओकरा जादा मात्रामे यूज केलासँ ओकरा सभकेँ बीचमे जेभी छै हुनका सभके मृत्युके सामना करैके पड़ैत छै ओकरा सभकेँ सम्वेदनशील शारीरिक वनावटके हिसाबसँ जेकि ओकरा ओसभ नहि झेल पाबैत छथिन आ हुनका तहत हुनका सभहक प्राण त्यागैके पड़ि जाइ छन्हि एकटा जिम्मेदार नागरिक एकटा जिम्मेदार सामाजिक जीव हेबाके नाते हमर सभक कर्तव्य बनैए कि सुव्यवस्थाके स्थापित करैके लेल केओ भी मानव जाति जीव जन्तुके हानिकारक नहि होइत ओहि हिसाबसँ आकलन कै कऽ ओहि हिसाबसँ संरक्षणके हिसाबसँ हमरा सभहक अपन तकनीकी विकास करैके चाही जेकि हुनका सभहक बीचमे रहैत बिना कोइ दुष्प्रभावके हम सभ तकनीकी सेवाके लाभ उठा पाउ